आमच्या भारत देशांत अशीं वेगवेगळीं राज्यां आसात म्हणजे हांवें दोन तीन राज्यांक भेट दिल्ली आनी तातुतलें एक राज्य म्हणजे केरळ राज्य जें आसा म्हणजे अतिशय सुंदर अशें रा राज्य जावन आसा म्हणजे थंयसर समुद्र किनारे आसा आनी एकदम बेश्ट अशें ट्यूब ट्युरिजम आनी निसर्गान अशें पुरी परिपूर्ण अशें भ भरिल्लें जें केरळ म्हणटा म्हणजे आमी म्हणटा सगळे कडेन हिरवळ हिरवळ म्हणजे हिरवळ राज्य अशें ताका म्हटलें वता आनी केरळ जें आसा संपूर्ण भा भारत भरान एक अशें कितें म्हणटा सगळ्या ट्युरिजम किंवा सगळ्या ट्युरिस्टां खातीर एक अशें प्रसिद्ध अशें राज्य आसा आनी किंवा ठिकाण आसा आनी केरळान विवीद सांस्कृतीक आनी पारंपारीक उत्सव जातात आनी हांव का गेल्ल्या कारणान थंयच हांवें थंयसल्ले जे पारंपारिक्ता जी आसा ती पळयली म्ह थंयसल्लो ते जे नाच जे आसा ते भरतनाट्यम् म्ह तोंड अशें रंगोवन बी नाचतात ते ते ते जावन आसा माई परत आनी एक तांची गजाल म्हटल्यार हावज हावजबोटींग जें आमी म्हणटा पळय तें म्हाका दिसता हांवें फश्ट टायम केरलानूच एक्सपिरियन्स केलां म्हणजे ते बोटीचेरूत घरा प्रमाणे एहें करून ते तुमकां अशे टुराक व्हरतात तें हांवें च चडशें क केरलानूच पयलां दुसरी केरलाची दुसरी एक गोश्ट म्हणजे थंयसर आमी जी च्या जी पितात तो च्याचो पावडर जाता मागी च्याचीं झाडां जाता मागी च्याचे मळे म्हणटा आमी ते खूब प्रमाणांत केरलांत आसात म्हणजे आतां एक थंयसर जर जाग्याचें नांव सांगपाचें जालें आल्या की थंय एक मुन्नार म्हुणून एक हें आसा जागो आसा तो एक चाय चायेच्या मळां खातीर खूब प्रसिद्ध आहा आनी अशे वो चावेचो मळो पळोवपाक देश भरांतल्यान देश भरातले आमच्या भारत देशानूच न्हू विदेशानसून सुद्दां लोक येतात ते चाआचे मळे पळोवपाक आनी एक मुन्नार हें एकदम ऊंच अशें एक हिरवळीन नटिल्लें डोंगर म्हणजे एकदम मनांत सामकें तें दृश्य पळयल्यार अशें म्होंवून वयता म्हणटा पळय त्या टायपचें आहा आनी जेंकां ट्रॅक करपाक आवडटा किंवा स हांकां नेचर्स लव्हर म्हणटा निसर्गाच्या सानिध्यान रावपाक आवडटा तांकां केरळ हें सामकें परफॅक्ट राज्य आसा म्हणजे आमी म्हणटना म्हरता म्हणटा की केरळ जें राज्य आसा न्ही हें भारतांतील एक हें कितें म्हणटात तें स्वर्ग जावन आसा भारतान हॅव्हन ऑन अर्थ म्हणटा पळय जें तें केरळ राज्य जावन आसा तशेंच दुसरें पर्यटन स्थळ म्हटल्यार केरळ राज्यांतल्यात व्हायनआड म्हणून जें एक तांचो एक जें हें आसा सिटी आसा ती एक आसा ती म्हणजे एकदम भोंवपाक थंयसर पर्यटन स्थळां खूब आसा आनी तें भोंवपाक एकदम हें हा आनी व्हायनआड जें आसा तें प्रदुशण मुक्त आसल्या कारणान थंयसर अनेक टुरिश्टांक जें आसा तें आकर्शण जाता की थंय आमी भोंवपाक वचपाचें म्हुणून सो हो आसलो म्हजो केरळ राज्याचो अनुभव